جیسا کہ آپ نے سوال کیا مجھے کون کون سے پکوان پسند ہیں اور کس کے ہاتھ کے اور کیا مجھے فاسٹ فوڈ اور ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھانا پسند ہے یا نہیں میرے دوست بلال کی امی بریانی بہت اچھی بناتی ہیں مجھے ان کے ہاتھ کی بریانی بہت اچھی لگتی ہے ان کے جیسی بریانی میں نے آج تک نہیں کھائی میرا دوست ایان چکن ٹکا بہت اچھے بناتا ہے اس کے جیسے چکن ٹکے میں نے آج تک نہیں کھائے میری طرف ایک فاسٹ فوڈ کارنر ہے پپو فاسٹ فوڈ کارنر مجھے اس کارنر کے موموز اسپرنگ رول چاؤمین بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں میں اکثر وہاں جا کر موموز اور چاؤمین اسپرنگ رول کھایا کرتا ہوں مجھے ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھانا بہت پسند ہے میرے گھر کے پاس ایک ریسٹورنٹ ہے کھانا خزانہ ریسٹورنٹ میں اکثر وہاں جا کر کھانا کھایا کھایا کھاتا ہوں